ہاں ہم تو تلسی کے بڑا باغان لگائے ہوئے ہیں اگر بات کریں چار پانچ بگہے میں تلسی کی جڑی بوٹیاں ہم اگاتے ہیں اور اس لیے بھی لگاتے ہیں کہ تلسی کیا ہے نا ایک انسان کی جو کھانسی ہو گیا سانس سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلم ہے پریشانی ہے دقتیں ہیں وہ ساری پرابلم کا سمادھان یہ تلسی دیتا ہے اگر آپ کو بتائیں قدرتی علاج یہ اینٹی بایوٹک جو بول رہے ہیں یہ اینٹی بایوٹکس ہے یہ انگریزی دوائیں کیا کر رہی ہیں نا انسان کو معذور اور کمزور کر رہی ہے ایک حصّے کو ٹھیک کر رہی ہے دوسرے حصے کو بگاڑ رہی ہے یہ اینٹی بایوٹک کا کمال ہے وہیں ہم اگر آیوروید کی بات کریں تلسی کی بات کریں جڑی بوٹیوں کی بات کریں تو وہ بہت ہی زیادہ آگے بڑھ رہی ہیں اور لوگ اس کو دل سے لگا بھی رہے ہیں اور اس کی اس کے فائدے زیادہ ہیں اور اینٹی بایوٹک وقت پہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ ہماری جڑی بوٹیاں اس سے زیادہ فائدےمند ہے لوگوں کے لیے لوگ ان کا یوز بھی کر رہے ہیں